जैसे क्या है कि कृषि एक मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को क्योंकि कृषि एक ऐसा ऐसी फ फ़सल है फ़सलों को क्या है कि मानसून के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है अगर मानसून अच्छा रहा तो अपने फ़सल अच्छी रहेगी अगर मानसून बिगड़ गया तो हमारी फ़सल भी बिगड़ सकती इसी के रूप में जैसे कि क्या है कि किसी समय में बहुत अधिक पानी गिरा जिससे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और बाढ़ की स्थिति अगर पैदा होगी तो स्वाभाविक है कि हमारा जो किसान है वह सबसे ज़्यादा नुकसान नुकसान उठाएगा और वह नुकसान कैसे उठाएगा क्योंकि जब बाढ़ अगर आती है तो खेतों के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ रहता है अगर पानी भरा हुआ रहेगा तो उसको उत्पादन नहीं मिलेगा कैसे उत्पादन अब अगर किसान को उत्पादन पाना है तो उसको पानी की एक उचित निकासी करनी पड़ेगी आज अगर पानी की निकासी अगर अच्छी रहती है तो खेतों के अंदर उत्पादन अच्छा रहेगा कैसे क्योंकि पानी अगर भरा हुआ रहता है तो वह जो फ़सल देती है वह नष्ट हो जाती जिसको हम गाँव की भाषा में कहते हैं कि बहुत सारे किसान है कि आज क्या हमारे भसल तो बोले रम्पा गई ऐसा कोई एक शब्द रेहता है गाँव में मतलब अंदर ही उस खराब हो गई जिसको हम बोल सकते हैं तो इसी इसी को ध्यान ने रखते हुए एक म किसान के लिए एक सूखा भी बहुत बड़ा एक टास्क है अगर किसी वर्ष में बारिश नहीं होती है अगर बारिश नहीं होती है तो किसान की फ़सल का कोई औचित्य ही नहीं अगर वह किसान अपना खेत को जोत देता है उसमें फ़सल वह देता है उसके जो भी समय समय की जो जो भी प्रक्रिया रहती जैसे खाद पुआ उड़ाना उसके अंदर दवाई का छिड़काव करना निंदाई वगैरह करना ऐसे बहुत सारे जो नियम हैं उनको फॉलो करना पड़ता है कृषि के लिए भी तो किसान के लिए क्या है कि अगर वह उन्होंने फ़सल बो दी और पानी नहीं गिरा तो वह किसान वह किसान आधा ऐसे ही टूट सकती टूट जाता है क्या और क्या हुआ इस साल तो इतने पैसे का हमें नुकसान हो गया तो उसके लिए क्या है कि जो प्राग प्रकृति के ऊपर निर्भर ना रहते हुए किसान को प्रकृति एक ऐसा यह है कि अगर पानी गिर गया तो किसान की बल्ले बल्ले अगर नहीं गिरा तो उसके लिए क्या करना चाहिए किसान को अपने कुँए खुदवाने चाहिए जिसमें कि एक वैकल्पिक सुविधा हो सके अगर पानी नहीं गिरा तो अपने कुँए से उस म खेत को सिंचाई का रू दे सकता है और ज़्यादा नुकसान न उठाते हुए वह अच्छे से अपनी कृषि को रु अच्छा रूप देकर के और उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकता है इसी कड़ी में आगे चलते हैं अपन तो एक सर्दी का मौसम आता है अगर ज़्यादा अगर ठंड का मौसम अगर रहता है जिसमें क्या है कि सुबह सुबह जब अपन उठते हैं तब देखते हैं कि घना कोहरा छा गया अब वह घना कोहरा अगर छाता है तो वह क्या है कि कुछ समय के लिए तो फ़सल उसको सह सकती है लेकिन अगर अधिक समय तक अगर कोहरा रहता है जैसे मान लो दो दिन हुआ चार दिन हुआ तब तक तो ठीक है अगर वह महीनों का रूप अगर ले लेता है कोहरा तो उससे क्या है कि फ़सल को नुकसान होता है और फिर क फिर किसान क्या करता है कि जैसे तैसे उसे निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने घरेलू नुस्ख़े अपनाता है घरेलू नुस्ख़े में क्या हुआ जैसे कि मान लो कि कि विभिन्न जगहों पर अपने खेत में आठ से दस जगह वह किसान अपने सुकले वगैरह को आग के हवाले करता है और जो उससे धुआँ उठता है और उस धुएँ से वो जितनी भी ओस वगैरह रेहती है वह नष्ट हो जाती है अब जैसे वो नष्ट हो गई इसके साथ में एक और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि किसान उससे फ़सल के ऊपर जैसे ही यह कोहरा उसके फ़सल के ऊपर आता है अगर वह तुरंत उसको हटा देता है तो जिससे कि फसल को नुकसान नहीं होता है ऐसे छोटे छोटे अपने व किसान स्वयं विवेक स्व विवेक से अपने फ़सल को बचा सकता है इसके साथ में एक चक्रवात आता है चक्रवात एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अपना जैसे कि गेहूँ की फ़सल हुई गेहूँ की फ़सल क्या रहती है कि कम से कम तीन से चार फीट की वह उसका जो पौधा रहता है वह रहता है जिससे कि अगर तेज़ हवा अगर चलती है तेज़ हवा हुई तो उस तेज़ हवा से क्या होता है कि सारे गेहूँ नीचे गिर जाते अगर नीचे गिर जाते हैं तो उसका जो तना रेहता है वो अपना स्थान छोड़ देता है और जैसी फ़सल है वैसी वह फ़सल पक जाती है क्यों क्योंकि उसको जब खाद पानी मिलेगा नहीं उसको हवा ज़्यादा हवा और अनुकूल जो मौसम रहता है वह अगर नहीं मिलता है तो वह फ़सल भी नष्ट हो जाती है और उसके बचाव के लिए भी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक तरीके कृषि में अपनाने चाहिए जिससे कि क किसान को का नुकसान न हो सके और वह फ़ायदे की खेती हो सके उसके लिए एक और इसमें अपने विषय जोड़ते हैं एक ओला वृष्टि होती है अल्प समय में समय अनुकूल नहीं है समय अनुकूल नहीं है और मतलब बिना किसी समय पर जिसको हम बोलते हैं नौठा एक नौठा एक ऐसे ऐसा रूप है जिससे कि किसान की कमरे तोड़ देता है देखा जाए क्यों क्योंकि नौठा गिरता है बे मौसम बारिश अगर होती है तो बे मौसम बारिश होने से एक उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती क्यों क्योंकि उसकी फ़सल पूरी नष्ट हो जाती उसके साथ साथ एक ओला वृष्टि होती है ओला वृष्टि अगर होती है जिसको हम ग्रामीण भाषा में गार का रूप गार का नाम देते हैं ग्रामीण इलाकों में व्यक्ति विशेष तो वह अगर गिरती है तो मान लो कि फ़सल खतों में अच्छी लेह लहरा रही है मौसम के अनुकूल और अचानक से ओला वृष्टि हो जाती है तो ओला वृष्टि होती है तो वह सारी फ़सल हमारी बर्बाद हो जाती है चौपट हो जाती क्यों क्योंकि जैसे ही ओला अगर गिरता है अपने गेहूँ के फ़सल के ऊपर ही तो उसके अंदर जो गेहूँ पके हुए रहते हैं वह सारे ज़मीन पर बिखर जाते हैं और जिससे कि वह सारी फ़सल अपना जो रंग रहती है वह भी छोड़ देती है और बिलकुल बेकार ही हो जाती तो इस प्रकार से किसान के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ रहती हैं लेकिन किसान एक बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि जितने भी समस्या आती जितनी भी बाधाएँ आती है उन सबसे उन सबसे किसान निपटने के लिए भी तैयार रहता है क्योंकि समय से पहले अगर कोई अपने बाधाओं से अगर कोई निपटता है तो वह किसान ही है किसान के ऊपर बहुत सारी बाधाएँ भी आती है और उन सब बाधाओं से पार भी रह किसान ही निकलता है और अपने फ़सलों को अच्छे से खेतों में लय उगाता है और उगाने के बाद में वह अपने मार्केट में उचित दाम पर बेच बेच देता है जिससे वो अपने रोजमर्रा के कामों में उन पैसों का उपयोग लेता है